सरकारी योजनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवा की क्वालटी यह है कि हमें वहाँ अच्छा इलाज मिलता है और फ्री में इलाज होता है और बड़ी बड़ी बिमारियों का आसानी से इलाज हो जाता है प्राइवेट में ऐसा है कि वहाँ रेजिस्टेसन दवाई भी नहीं मिलती और पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है हमें ज़्यादातर सरकारी में ही इलाज करवाना चाहिए और सु स्वास्थ्य व वहाँ का लाभ लेना चाहिए प्राइ प्राइवेट प्राइवेट में हर चीज़ का बहुत महंगी महंगी दवाई मिलती है और वहाँ पर